मेरे अनुसार गेमिंग का भविष्य अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है क्योंकि गेमिंग की बात करें तो उस में मोबाइल गेमिंग भी आ जाती है जिस में हमें मानसिक तनाव पैदा होता है और वह हमारे स्वास्थ्य को भी बिगाड़ती है अगर हम बाहरी खेल खेलेंगे तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि यह हमारे मानसिक तनाव से दूर करता है जैसे कि क्रिकेट फ़ुटबॉल कबड्डी खोको और अन्य गेम यह मुझे लगता मोबाइल गेमिंग से काफ़ी बेहतर है इस लिए मुझे लगता है कि खेल का भविष्य अच्छा है और मोबाइल गेमिंग भविष्य के लिए ख़राब है